اگر فلم اسٹار سے ملنے کا موقع ملا تو میں اپنے فیورٹ فلم اسٹار میں تارا سنگھ سے ملنا چاہوں گا جو کہ ساوتھ کی فلم اسٹار ہیں اور ابھی بالی وڈ میں انہوں نے زبردست سین کیا ہے فلم میں جوان کے ذریعے جن میں اپوزٹ اسٹار شاہ رخ خان ہیں اور فلم نے زبردست کامیابی حاصل کی تو میں ان کا فین ہو گیا فلم دیکھ کے میں ان کی ایکٹنگ کا اور ان کے ایکشن کا فین ہو گیا تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تو میں ان سے مل کر پوچھوں گا کہ آپ نے اتنی جلدی آپ نے فلم سے ڈیبیو کیا اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی اگلی بالی وڈ فلم کون سی ہوگی اور اگر آپ نے ڈیسائڈ کر لیا ہے تو اس کو اناونس کب کریں گے اور کس اسٹار کے ساتھ آپ فلم کرنا چاہیں گے بالی وڈ میں